ہیلو جی جی چیک ان کے لیے آپ کو اپنے درست پاسپورٹ کی اصل کاپی اگر ضروری ہو تو ویزا اور کچھ صورت میں قوی قوی شناختی کارڈ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام اصل دستاویز اپنے ساتھ رکھیں اور اگر آپ کی پروس بین اللاقوامی ہے تو ویزا کی حیثیت بھی چیک کر لیں اگر آپ ہمیں اپنے پرواز کی تفصل بتا دیں تو ہم زیادہ درست معلومات فراہم کر سکتے ہیں اگر آپ مخصوص ای لائن ملک یا فلائٹ کے بارے میں بات کرے کر رہے ہیں تو میں اس کے مطابق جواب کو مزید بہور بنا سکتا ہوں